عام طور پر جب میں سفر کرنے کا ارادہ کرتی ہوں تو سب سے پسندیدہ سیاحتی مقام میرا آگرہ کا تاج محل ہے جہاں پر میں جانا پسند کرتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہاں تہ خانہ اور تاج محل والے عمارت کو دیکھنا مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت لاجواب عمارت ہے اور پوری دنیا میں اس عمارت کی مثال دی جاتی ہے اور عام طور پر میں گرمیوں کے موسم میں اس جگہ کا لطف سفر کرتی ہوں کیونکہ یہاں کے شامیں بہت لطف انگریز اور بہت ہی زیادہ مزیدار ہو ہیں ہیں یہاں پر ہم لوگ اپنی فیملی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ آتی ہوں اور خوب مزے کرتی ہوں یہاں پکنک وغیرہ مناتے ہیں ہم لوگ